निउट्रजिना फेस क्रिमाथ' अरिजिनेला बिराद मोजां खिन्थु आङो सानसेखालि डुप्लिकेट प्रडाक्ट मोनफ्लांदों आरो ओमफ्राय बिनि रिजाल्टाहाय मोजां जायाखै आंनि मोखांखौ अइलि खालामदों आरो ओमफ्राय इउ भि रैसनिफ्रायबो बियो बारा प्रटेक्ट होआखै